ہندوستانی فیشن ایک قدیم اور رنگا رنگ روایت کا عکس ہے جو مختلف ریاستوں مذاہب تنظیموں اور زبانوں پر مشتمل ہے یہ فیشن کپڑوں زیورات رنگوں کپڑوں کپڑے انداز اور کڑھائی کے فنون میں جھلکتا ہے ہندوستان میں ساڑی شلوار قمیض لہنگا دھوتی کرتا پگڑی اور چوڑیاں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ہر علاقے کا الگ انداز ہے جیسے راجستھانی گہنے بنارس ساڑی کشمیر کی پشمینہ شال اور جنوبی بند کا کنجی ورم ساڑی ہندوستانی فیشن پر مغربی تہذیب کے اعتراض جدید دور میں مغربی تہذیب کا ہندوستانی فیشن پر گہرا اثر پڑا ہے جو جوان نسل خاص طور پر مغربی لباس مغربی لباس جیسے جینس ٹی شرٹ شرڈ گاؤں اور ویسٹرن کٹس کو اپنانے لگی ہے دفتر یونیوشٹی اور شاپنگ مالز میں مغربی لباس عام یوں گیا ہے